जायका सँ बाजि रहल छी हमर किछु ऑर्डर छल खेनाइकेँ से लिख लियऽ पनीर कड़ाही चिकेन चिली सलाद नान रोटी कऽ देबै आओर चारिटा पराठा सेहो दऽ देबै आओर एगो बात जे हमर घरमे खेनाई खाएकेँ लेल बर्तन नहि छै तऽ ओतैसँ डिस्पोजल क प्लेट आओर गिलास सेहो भेज देब सङ्गहि पानिक बोतल सेहो भेज देब जाहिसँ हम अपन भोजनक कोनो बिना परेशानीके आनन्द लऽ सकब ई ऑर्डर जे लिखेलहुँ से ऑर्डर लालगञ्ज मन्दिरके बगलमे भेज देबै ओतय सँ हम रिसीव कऽ लेब

कोशिश करब जे ई भोजन जल्दी सँ जल्दी भेजैकेँ कोशिश करब जाहिसँ अतय हमसभ जल्दी सँ जल्दी ओकर आनन्द लऽ सकी